ہندوستان میں تعلیمی نظام بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوبصورت ہے آپ دیکھیں گے کہ مدرسے کے اندر طلبا و طالبات بہت ہی عمدہ طریقے سے اپنے استاذ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے ہندوستان کے اندر نظام تعلیم کو لے کر اگر ہم موازنہ کریں باہر کے ممالک سے تو ہندوستان کے اندر بہت ہی عمدہ چیزیں بہت ہی عمدہ قسم کی تعلیم پائی جاتی ہے اور باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہندوستان سے بہتر بھلے ہی پائی جاتی ہیں لیکن ہندوستان کے اندر جو خوبصورت ماحول اور خوبصورت طریقہ ایک دوسرے سے تعلیم میں مہارت دوسرے اور دیگر ممالک سے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی حسین اور خوبصورت لگتا ہے مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا نظام تعلیم بہت ہی بہتر ہے باہر کی ممالک سے بس ہندوستان ایک ترقّی یافتہ ملک نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی تعلیم کو یہاں کی یونیورسٹیوں کو زیادہ عروج نہیں حاصل ہو سکا ہے مگر یہ بہت یہاں کا نظام تعلیم بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوبصورت بہترین ہے